हलो हां क्रिश ट्रेवलस हा भाऊ मां हुन ॾींहुं आयो हुयो न तव्हां वटि मुम्बई खां पुने जे लाइ हिकु कैब बुक कराइणु हा पोइ अॼु जी कैब हुई मुंहिंजी त भाऊ असांजी ॻाल्हि थी हुई ॿ हज़ार में हा हा मूंखे पर्ची ॿि आहे हे ड्राइवर हाणे मूंखे पुणे पहुचायो आहे ऐं हाणे पंजवीह सौ थो घुरे मां हा हिन खे पर्ची ॾिखारयां थो पर ही तॾहिं बि मञे नथो पंजवीह सौ थो घुरे हिकु त हिन मूंखे ग़लति पते ते छॾियो अथई ऐं मूंखे लेट बि पंहुंचायो अथई पुणे ते टाइम टे लग॒यो हुयो हिन मूंखे चार लगे॒ पहुचायो अथई हा भाऊ भाऊ पर मां छा जा कहिड़ी ॻाल्हि जा हिन खे पंज सौ वधीक ॾियां ही कहिड़ी ॻाल्हि न हूंदी आहे न भाऊ हीअं न थींदो आहे न धंधो हा त भाऊ मुंहिंजी परींहं चार ॻाडियूं अञां अचणियूं आहिनि तव्हां खां वठां मां पोइ उहो कैंसिल करे छॾियां न तव्हां जो ईअं हिसाबु आहे त हा भाऊ हा तव्हां पंहिंजे ड्राइवर खे सम्झायो थोरो मां हुन खे ॾियां थो फ़ोन